भारतीय मीडिया आज कल का माहौल न्यूज चैनल अखबार आज तक जैसे और दैनिक भास्कर कई सारे मीडिया चैनल है जो हमें अन्य तरह तरह के नेताओं के बारे में मंत्रियों के बारे में उल्टा सीधा बताते रहते हैं नेताओं की बुराई करते हैं चुगली करते हैं बहुत सारे झूठे मीडिया में डाल देते हैं अखबार में भी डाल देते हैं और मीडिया चैनल वाले बहुत जगहों पर जाकर लोगों से पूछताछ करते हैं झूठी झूठी बातें को बताकर जनता को वह करते हैं और हमारे भारतीय मीडिया बहुत बड़ी मीडिया न्यूज चैनल है आज कल बहुत न्यूज चैनल के जिनके बारे में आप जानते हैं नेता मंत्री विधायक वह मंत्री ऐसे है यह मंत्री वैसे हैं यही सब बताकर जनता को वह करते हैं और अखबार में भी डाल देते हैं सोशल मीडिया पर डाल देते हैं जैसे कि वह मंत्री ऐसा है वह यह नहीं दिया यही सब करके जनता को भड़का देते हैं